ٹکنالوجی سے بہت سویدھا ہو گیا ٹکنالوجی سے ہی ہر چیز ہوتا ہے ٹکنالوجی سے ہوٹل بک ہوتا ہے ساپنگ ہوتا ہے فلپکارڈ میشو جو بھی کام ہوتا ہے ٹکنالوجی سے ہی ہوتا ہے ہم لوگ گھر بیٹھے ہی ٹکٹ بک کر لیتے ہیں ساپنگ کر لیتے ہیں میسو پہ فلپکارٹ پہ کچھ بھی ہو ہم لوگ ٹکنالوجی سے ہی کرتے ہیں اور جو بھی کام کرنا ہوتا ہے ساپنگ ہو جو بھی ہو سارا چیز ٹکنالوجی ذریعہ ہوتا ہے کوئی دن پہلے کے لوگ کوئی سب بھی سمجھ نہ آ رہا تھا نہ تھا ایسا کچھ جو پہلے کے لوگ کوئی یا تھا اب تو نیا نیا سسٹم ٹکنالوجی کے ذریعہ ہو گیا ہر کام ہی ٹکنالوجی سے ہوتا پہلے کے لوگ بہت ٹکٹ کٹانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے بہت دور دور کا سفر کرتے تھے جانے کے لیے اسٹیشن ہو یہاں وہاں اب تو گھر بیٹھے ہی ٹکنالوجی کے ذریعہ سارا کام ہو جاتا ہے ٹکٹ کٹ جاتا ہے ہوٹل بک ہو جاتا ہے ساپنگ ہو جاتا ہے جو بھی کام ہوتا ہے سارا ٹکنالوجی کے ہی ذریعہ ہو جاتا ہے ٹکنالوجی انسان کو اتنا آسان کر دیا کہ گھر بیٹھے آپ سارا چیز کر سکتے ہیں کہیں جانا ہو کہیں آنا ہو سب ٹکنالوجی کے ہی ذریعہ ہوتا ہے ہر کام سویدھا ہو گیا ٹکنالوجی کے ذریعہ ٹکنالوجی انسان کے لیے بہت آسان بن گیا کیونکہ نہ اب ہم لوگ کو نہ جانے آنے میں دقت ہوتا ہے نہ ٹکٹ بک کرنے میں دقت ہوتا ہے گھر سے ہی ٹکٹ بک ٹکنالوجی کے ذریعے کر لیتے ہیں